हम लोग कुत्ता जियाए थे उसका पालन भी करते हे सरल घुमाते हें उसको भी दूध पिलाते हैं हर एक चीज़ भी व्यवस्था भी करते हैं सब चीज़ के बकरी भी पाले हैं दस बारह ठी उसको भी हमारे छोटे छोटे बच्चे हें चराने जाते हैं उसको भी देखभाल करते हैं एक खी घर भी बना देते हे उसमें रहते हैं फिर जियाए थे कुत्ताें बकरी को हरी हरी घाँस खिलाए हैं तब चराते हैं ना धूप लगने नहीं देंगे उसको काटकर घाँस खिलाएँगे चराएँगे अच्छे से बाँधेंगे देखभाल करेंगे हर एक चीज़ भी करेंगे कुत्ते भी का दूध भी पिलाने है उसको नहवाना धुवाना सावन से हर एक चीज़ का बढ़िया व्यवस्था है उसको टहराना लियाइ जाते हैं दूर तक घुमाते हैं सब चीज़ करते हैं मुर्ग़ी भी जियाए हैं उसको मुर्ग़ी के लिए सब हमारे छोटे बच्चे हैं तब शौक़ करते हैं मुर्ग़ी को तो उसको जिलाए हैं उसको खाना भा गोहूँ भी चावल भी चुनाते हैं ढील के टहराते हैं नहाते हैं हर एक चीज़ व्यवस्था भी करते हैं हर एक चीज़ के लिए गाय भी जियाए हैं उसको पोसा भी हरियर पैरा भी बाल फिर नहवाएँगे धोवाएँगे फिर उसको भी पालन भी करते हैं सब चीज़ के लिए पालन भी करते हैं अच्छे से हर एक चीज़ जियाएँ हैं उसको सब देखभाल भी करेंगे तो उसको कभी भी लेकर जाएँगे ढील के चराएँगे हरियर घाँस खिलाएँगे फिर काटकर ला कर खिलाएँगे मढ़ई भी चिखर भी बना दिए थे उसमें बाँधेगी भी देखभाल करेगी घाव नहीं लगना उसके धूप भी नहीं लगना हर एक चीज़ है सब चीज़ की व्यवस्था करे हैं फिर पाले करे हैं तो अच्छा लग रहा है और भी चीज़ है फिर फिर शाम को हुआ तो फिर भी ढील के ले गए चराए थे उसको भी बांध लिए कर हर एक चीज़ भी अच्छी है तब हम जियाए हैं बकरी दस बारह ठी है उसको भी पालन करते हैं अच्छे से जियाऍंगे हर एक चीज़ की व्यवस्था है सब चीज़ देखभाल भी करते हैं ये अच्छे लग रहे हैं कुत्ता भी जियाए सुईं भी लगाई उसको लगेगा छः महीने में एक बार उसको भी पाँच सौ की एक सुईं आती उसको भी लगवाते हैं उसको दूध पिलाएंगे रोटी खिलाएँगे भी और जो भी चीज़ खाते हैं उसको खिलाएँगे तब भी अच्छे से जियाए हैं अच्छे से लग रहा है और क्या हो तो अच्छे से सब चीज़ भी देखभाल भी करते हैं फिर घुमाने लिया जाते हैं बाहर लिए घुमा के टहराकर नहाकर तब बहुत तब लियाकर आते हैं दूर तक घुमाएँगे हर एक चीज़ करेंगे तब हर एक चीज़ की व्यवस्था भी करे हैं कुत्तों के भी एक खी दहे के बना दिए थे उसमें बाँध देंगे वहाँ पर कि टुल्लू भी पानी भी उसमें ठंढई रहेगा उसको तब यहाँ अच्छे से बैठेगा तो फायदा उसको मिले बहुत गर्मी पड़ती है जानो ठीक तब कुल भी अच्छा लागेगा हर एक चीज़ के व्यवस्था भी कर देते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं पकड़कर रस्सी ढीलकर ले जाते हैं घुमाकर टहराकर तलाब में नहवाकर फिर लेकर आए फिर घर पर नहवाने अच्छे से यही कि कोई दिक़्क़त ना होए नह अच्छे से करेंगे कुल चीज़ जो फिर जियाए हैं सारे चीज़ भी हर एक चीज़ भी अच्छे लगते हैं जिया कर और गोरू गाय भी जियाए है उसको हम सवेरे देते हैं कोय भी बाल के हउदी भी पानी भी कुल अच्छे से किसान पिसान चला के खिला देते हैं तब फिर हम गाय नहवा देते हैं उसको ठंड लगेगी उसको अच्छे से घर बना दिए थे उसमें बान्हेंगी उसमें रहेंगी तो कोई दिक़्क़त उसके अन्दर नहीं आएगा सुईं भी लागती है उसको भी लगवा देते हैं हर एक चीज़ के लिए सुविधा करते हैं सबके अच्छी अच्छी बात है तो हर एक चीज़ करते हैं और उ बकरी भी पाले हैं जिलाए हैं तब उसको भी गए थे घाँस काटने के लिए लाकर घाँस खिलाते हैं काटकर हरी हरी भी देते हैं काटकर हर एक चीज़ सब चीज़ की व्यवस्था करे उसको अच्छे से बान्हेंगे उसके घाम भी नहीं लगेंगी धूप नहीं लगेगी सारी चीज़ का व्यवस्था भी करेंगे हर एक चीज़ की घर भी बनाया था एक खी उसमें रहने के लिए उसको अच्छे से उसमें बाँधेंगे फिर ढीलकर ले गई फिर जूढ़ो हो गया फिर उसकाे चराने के लिए चराकर अच्छे से लाए तो फिर भी बाने जइए कौन चीज़ उसको छू ना मार ना पाए ना छू पाए उसको अच्छे से देखभाल करते हे हम